हेल' नोंथां अ आं मानास मावजि गिन्द्रिनि टुरिस्ट गाइड बुंदों औ औ आदसा आदसा आदसा आं नोंनि इन्फरमेसनखौ नै आं जोंनि अवेबसाइटआव मोनदों उम नोंथांहासो टुर हिसाबै फैगोनबा जोंनियाव अ आदसा मानि बे जोंनि मानास मावजि गेन्द्रि बे इक' टुरिजोम ससायटिया बे मानास नेशनेल पार्कखौ माने सौ रैखा खालामनायजों लोगोसे माने आसालिफोरखौ नोंथांमोनबायदि टुरिस्टफोरखौ माने जायगा नायहोयो आरो बेराय होयो बे मानास नेशनेल पार्कखौ नोंथाङा जोंनि गेजेरजोंनो गोबां मानासनि खायसे समफदफोरखौ जिब जुनारफोरखौ नोंथाङा जोंनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन आरो आरो एस ए गाइड हिसाबै आं नोंथांजों थाफागोन उम उम माने नोंथाङा जोंनि बे जायगायाव फैब्लाथाय मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजिम ससायटि बेयाव फैब्लाथाय जों नोंथांनो जोंनि पेकेजफोरखौ खिन्थाना होगोन आं दाबो लाम साम नोंनो खिन्थानो हायो जोंनि फेकेजफोरखौ जेनोबा जिप जिप साफारियाव सिक्स थावसेन्ड लायो आमफ्राय थांलाय फैलाय बेरायहोनाय नायहोनाय आरो इलिफेन्ट साफारिबो दं जोंनाव फेसिलिटि इलिफेन्ट साफारियावबो थ्रि थावसेनड लायो अवान राउन्डआव थांलाय फैलाय नायनाय बिनि गेजेरजों नोंथाङा जोंनि मानासनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनगोन जिब जुनारफोरखौ नायनो मोनगोन आरो जोंनिया मेनलि जोंनि मानासा माबायाथ' ओरैनो मुंदांखा हिसाबै जोंनिया अमा थावख्रिनि थाखाय मुंदांखा आरो जोंनियाव गोबां हाग्रानि जिब जुनार जेरै मैदेरफोरखौ जों नुनो मोनो जों मोसाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजोम ससायटिया मोनसे बे जों दाउ थ्रिलिंजों माने सोमोन्दो दङ आरो दाउ थ्रिलिंखौ जोंनि बे मानासावल' नुनो मोनो बे बे मुलुगआवनो जोबस्रांलांनो हमनाय मोनसे दाउ आरो बे दाउ थ्रिलिंआ बे दाउखौ जोंनि बे मानास हाग्रामायावल' जोंनि मुलुगनि बिथोराव नुनो मोनो उम बेफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो जोंनि मानासाव फैयोब्ला जोंनि ससायटियावथ' माने ओरैनो टुरिस्टफोरखौ एक्सेप्ट खालामनाया माने जायगा नायहोनाया मोनफ्रोमबो मान्थआवनो जायो मेनलि टुरिस्टफोरा नायनानै मोजां मोनफैयो जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो जानुवारिनिफ्राय जागायनानै मोनफ्रोमबो मान्थआवनो नायनो हायो आरो ओंखायनो गोसो बायदि नोंथाङा डेटखौ सेलेक्ट खालामनानै फैनो हागोन अ बरिया बरिया गोजोननाय थाबाय दे ओं ओं